असां हाणे सैमसंग नओं ओवन वरितो आहे ॿावीह लीटर हो अॼुकल्ह जीअं न्यू फीचर्स हुन में हूंदा आहिनि सभेई आहिनि ग्रिल माइक्रोवेव कनवेंशन उन ई वजह सां असांजे घरु में ओवन ई वजह सां असांजे घर में जामु सहुलियत थी वई आहे